بہار میں کھیلوں کے شعبے نے صنفی مساوات اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں خواتین کے لیے مخصوص کھیلوں کی اسکیمیں متعارف کروائی گئی ہیں کھیلوں میں خواتین کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے اور دونوں جنسوں کے لیے مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پالیسی سازی میں صنفی توازن کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ ہر فرد کو کھیلوں میں حصہ لینے کا برابر موقع ملے